हॅलो राजीवरा फोन लागला आं कसली कसली भाजी आसा आं आनी कशी आसा ती टमाट बी कशें आसा दोन साठ टमाट म्हारग आसा आं आं म्हाका न्हय एक किलो टमाट दोन किलो बटाट तीन किलो कांदे बी म्हाका मातच्चें पाय हें करून दवरता बांदून दवरता हांव मागीर व्हरपा येता आं आनी मिरसांगो वयल्यान लूट रे आनी भाजी कसली आसा जाल्यार मुळो बी कितें आसा तांबडी भाजी आं ते वेली एक एक चुडी बांद तर म्हाका आं आं आनी हें बांद धा रुपयाच्यो मिरसांगो घाल आं आनी आनी कितें आनी आनी बट कांदे सारके बरें आं निवळ घाल कुसलेले एक बी एक सुद्दां घालूं नाका आं आनी आनी केश करूं काय जी पे करूं तुका हांव आं जी पे कितले जाले ते सांग मागीर म्हाका मेसेज कर हांव मागीर तुका जी पे करतां आं आं आनी बरें कितें कसली भाजी आसा फ्लावर बी जाल्यार घाल आं केबेज आसा आं बरें केबेज घाल तर आं राव म्हाका पेक करून दवरिय आं सगळी भाजी आं बरें तर